मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है सूर्य जो स्वयं एक ग्रह भी है और एक तारा भी है और यह मुझे आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि इसमें एक असीमित ऊर्जा है जो करोड़ों हजारों सालों से चल रही है और आने वाले समय तक चलती रहेगी इसमें ऐसी क्या चीज है जो इसकी ज्वाला कभी खत्म नहीं होती और इसमें ऐसा पावर है जो कई ग्रहों को अपने इर्द गिर्द घूमने की शक्ति रखता है यही चीज मुझे सबसे आकर्षित करती है और मुझे बेहद पसंद भी आता है सूर्य ग्रह और मेरा स्वामी ग्रह भी सूर्य ही है